हेलो सर मैं अनिल बोल रहा हूँ मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ मैंने एक ओला कैब बुक करी थी जिसके अंदर हम इंदौर तक जा रहे थे भोपाल से हाँ सर तो उसमें हम ट्रेवल कर रहे थे तो अचानक क्या हुआ रास्ते में वो गाड़ी पंचर हो गई सर और पंचर के साथ साथ उसका हॉर्न भी नहीं बज रहा है और मतलब गाड़ी कंडीशन में को ठीक नहीं लग रही गाड़ी की सीट फटी हुई है मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है ना उसमें सही से कंफर्टेबल बैठ पा रहे है और ड्राइवर का बर्ताव भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए उसमें आप क्या दूसरी मुझे कुछ बुक कर सकते हैं क्या कितना टाइम लगेगा सर ठीक है सर मैं आपको लिंक रोड पर मिलूंगा आप मुझे जल्दी से जल्दी पिकअप करें ठीक है सर थैंक यू धन्यवाद